بچپن میں سفر کی یادیں ہمیشہ دل کو خوش کر دیتی ہیں میرے بچپن میں سفر کا تجربہ عام طور پر خاندانی دو دوروں کے ساتھ منسلک ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا دادی کے گاؤں جایا کرتے تھے وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا جوکہ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے ٹرین اور پھر بس کے ذریعے سفر کرنا پرتا تھا ٹرین کا سفر ہمیشہ ایک دلچسپ تجربہ ہوتا تھا ٹرین کی روانگی صبح سویرے ہم اشٹیسن پہنچتے تھے اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرتے تھے کھرکی سے نظارے کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنا سرسبز میدان ندیاں پہاڑیاں یہ سب بہہ بہت دلچسپ ہوتا تھا کھانے پینے کا مزہ ٹرین میں بچے جانے بیچے جانے والے مختلف کھانے پینے کی چیزیں جیسے سموسے چائے اور پانی پوری بہت مزے کی لگتی تھی ٹرین کے بعد ہمیں بس کے ذریعے گاؤں جانا پڑتا تھا بس کی سواری بس کا سفر بہو بس کا سفر بھی بہت دلچسپ ہوتا تھا خاص طور پر اس وقت جب بس پہاڑی راستوں پر چلتی تھی موسم کا لطف گاؤں کے قریب پہنچتے ہی موسم خوشگوار ہو جاتا تھا اور ٹھنڈی ہوا ہمیں خوش آمدید کہتی تھی گاؤں پہنچ کر دادا دادی ہمیں بہت محبت سے خوش آمدید کہتے تھے گاؤں میں ہر چیز بالکل مختلف ہوتی تھی قدرتی مناظر سرسبز کھیت بہتی ہوئی ندی اور پرانے درخت سب کچھ بہت خوبصورت ہوتا تھا کھیل کود ہم بچے گاؤں کے دیگر بچّوں کے ساتھ مل کر مختلف کھیل کھیلتے تھے جیسے کرکٹ کبڈّی اور چور سپاہی خالص خوراک گاؤں کی خالص اور تازہ خوراک جیسے مکّھن دہی اور دیسی گھی سب کچھ بہت مزہ مزےدار ہوتا تھا بچپن کے یہ سفر نہ صرف تفریح کا ذریعہ تھے تھے بلکہ ہمارے لیے زندگی کی قیمتی یادیں بھی چھوڑ گئے ہیں گاؤں کی فضا وہاں کے لوگ اور قدرتی حسن یہ سب مل کر ایک خوبصورت تجربہ بناتے تھے جو آج بھی یاد کر کے دل کو سکون پہنچتا ہے